हँ हेलो कोन सम्बन्धित छै कतए

कोन मन्दिर छै कोन बढ़िआँ मन्दिर छै

कोना कोना पूजा हेतै पहिले कोन मन्दिरपर हेतै पूजा

तकर बाद कोन मन्दिर सब फेर करबै

हँ हँ हँ हँ करैलए पूजा हमरो हँ हँ हँ जाइहथि तऽ हमरो सङ्ग कै लिहथि पूजा करै काल बुझलखिन बढ़िआँ

ठिके छै

ठीक छै ठीक छै अच्छा आओर छऽ जे अथी हँ कहथुन आओर जाए लागिहथि मन्दिर तऽ कहिहथि हँ हँ हँ चलथु हँ ठीक छनि सबचीज ओतहि लए लेबै